جہاں تک بات کی جائے پانی کی ضرورتوں کی تو ہر جاندار چیز کو پانی کی ضرورت ہے جیسے پھولوں میں پانی کی ضرورت ہے پیڑوں میں پانی کی ضرورت ہے کسانوں کو کھیتی کرنے میں پانی کی ضرورت ہے گھر میں کھانا بنانے میں پانی کی ضرورت ہے کھانا کھانے کے بعد لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے نہانے میں پانی کی ضرورت ہے واشروم جانے میں پانی کی ضرورت ہے پانی کے بنا زندگی گزر بسر کرنا بہت مشکل ہے پانی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے لیے میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور جہاں تک دیکھا جائے تو ہمارے شہر میں ابھی تو بہت اچھی سویدھا چل رہی ہے ہر جگہ نل ہر جگہ پانی اور بہت سے مختلف جگہوں پر پانی کی اپلبدھی نہیں ہو پا رہی ہے جس کے کارن وہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں اور بہت دور سے انہیں پانی لانا پڑتا ہے اور بہت پریشان حال کے کارن یہ ہے کہ انہیں پانی نہیں مل پا رہی ہے اس لیے میں پانی کے لیے اللہ کا بہت شکر گزار ہوں